ہاں میں نے سِلائی جب شروع کی جب میں پڑھاتی بھی نہیں تھی اسکول میں گھر پہ خالی رہتی تھی اِس وجہ سے میرے کو سِلائی کا بہت شوق ہُوا جیسا میں سِلائی میں سوفے کے کور سِیتی ہوں میں ٹی وی کے کور سِیتی ہوں واشنگ مشین کے کور ہے سب آتے میرے کو سِینے اور اسکول کے ڈریس ہے گھریلو ڈریس ہے سب پہنتے اور جو کپڑے پھٹ جو کپڑوں کا سیون کھل جاتا ہیمنگ ہے تُرپئی وغیرہ ہے یہ سب میرے کو اچھی طریقے سے کرنے آتا اور دوست دوست وغیرہ کے بھی دوست میرے سہلیاں جو ہے وہ لوگ بھی کپڑے لا کے دیتے میرے کو وہ لوگوں کے بھی کپڑے سیتی ہوں میں بہت زیادہ میری سِلائی دیکھ کے وہ لوگ بہت خوش ہوتے کہ بہت اچھا سئے بول کے اور سینے کے بعد پیسے بھی میں بہت کم لیتی ہوں ایسا زیادہ نہیں لیتی ہوں میں اور اچھی طرح سے میرے کو سیون آتا اور ڈریسیز بھی میں اچھے ڈیزائن کے وغیرہ اور پیلو کاورس وغیرہ بیڈ کور سب آتا میرے کو سینے کے لئے